برتن کیسے صاف کرتے ہیں برتن منجنا سے صاف کرتے ہیں جو چربی والا رہتا ہے صابن سے نمبو سے صاف کرتے ہیں پورا کالک والا جو رہتا ہے منجنا سے پورا چربی والا جو رہتا ہے صابن سے کرتے ہیں راکھ سے کرتے ہیں برتن کو بڑھیا سے صاف کرتے ہیں پورا کالک چھڑاتے ہیں جو چربی والا رہتا ہے چھڑانے میں ٹائم لگتا ہے اور لوہیا لوہیا بھی لوہیا میں بھی منجنا سے صاف کرتے ہیں دیگچی دیگچی کو بھی منجنا سے صابن سے راکھ سے صاف کرتے ہیں صاف کرتے ہیں لوہیا ہوا منجنا صاف کرتے ہیں دیگ ہوا دیگ کو بھی منجنا سے راکھ سے بڑھیا سے صاف کرتے ہیں تو